جی سر میں جس چیز كے بارے میں اپنی رائے پیش كرنا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں كی كتاب بچوں كی كتاب اس طریقے سے لكھی اور تیار كی جاتی ہے جس سے بچے آسانی سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پڑھ سكتے ہیں سمجھ سكتے ہیں كیونكہ بچوں كے لیے جو كتاب تیار كی جاتی ہے اس میں الفاظ كے ساتھ ساتھ اس الفاظ سے جو معنی نكلتے ہیں اس معنی كے مطابق اس میں تصویر بھی چھاپی جاتی ہے تو اس كے ذریعے بچوں كو پڑھنے اور سمجھنے میں كافی آسانی ہوتی ہے اور بچے جلدی سے جلدی الفاظ كو پہچان جاتے ہیں تو ایک بہت اچھی چیز ہے جو كہ بچوں كے لیول اور ان كے ذہنی سطح كو دیكھتے ہوئے بچوں كے لیے كتابیں تیار كی جاتی ہیں اور بچے اس كے ذریعہ آسانی سے سیكھ جاتے ہیں بچوں كی جو كتاب ہوتی ہے اس میں ایک اضافہ یہ بھی كیا جا سكتا ہے كہ اس میں كچھ ایسا آپشن ركھا جائے كہ جو ورڈ جو الفاظ ہوں جب اس كو پڑھا جائے تو اس پر ٹچ كر كے اس كی آواز بھی سنی جا سكے تاكہ بچے كی دماغ میں اچھے سے وہ الفاظ بیٹھ جائیں